ہمارے ہندوستان میں دو طرح کے مذہبی لوگ رہتے ہیں جو بہت زیادہ ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی تو ہندو مذہب ہندوستان کی بہت پرانی مذہب ہے ان کے عقائد کے مطابق ان کے لوگ مندروں میں جاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور مقدس دھاگہ پہنتے ہیں پوجا کے لیے مندر جاتے ہیں اور بہت سارے ہندو بھائی درگاہ بھی جاتے ہیں جہاں ان کی منتیں ہوتی ہیں منتیں مانگتے ہیں اور بہت ہندو تیرتھ استھان جاتے ہیں جہاں پہ جا کے وہاں پوجا پاٹھ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کیدارناتھ جاتے ہیں بہت سارے کیلاش پربت جاتے ہیں ان کے وہ اپنے عقائد اور اپنے مذہنی رسوم کو ادا کرتے ہیں جس سے انہیں خوشی ملتی ہیں جس سے جس طرح کہ ابھی کانوڑ یاترا چلتی ہے تو یہ لوگ کانوڑ لے کے گنگا جاتے ہیں وہاں سے آ کے شیولنگ کی پوجا کرتے ہیں دیگر عقیدے کرتے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو مسلم مسلم مذہب ہے مسلم مسلم لوگ اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے مذہبی رسومات کرتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ دن میں پانچ بار نماز پڑھتے ہیں جس کے ترتیب ہے فجر ظہر عصر مغرب عشا اور یہ لوگ ایک مقدس اور پاک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں جسے رمضان کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی پاک اور مقدس مہینہ ہے جس میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں